جی ہاں میں ویڈیو گیمس سے واقف ہوں دا لیجنڈ آف زلڈا بریتھ آف دا وائلڈ یہ ایک ایکشن ایڈوینچر گیم ہے جس میں کھلاڑی ایک بڑے کھلے دنیا میں مختلف معجزات پہیلیاں اور دشمنوں کا سامنا کرتا ہے دا ویچر وائلڈ ہنٹ یہ ایک رول پلیئنگ گیم کے کردار میں ہوتا ہے جرالٹ آف ریویا ہے جس میں کھلاڑی اور مختلف مصنوع اور کہانیوں کا سامنا کرتا ہے مائنڈ کرافٹ یہ ایک سینڈ باکس گیم ہے جس میں کھلاڑی مختلف بلاکس کے ذریعے اپنی دنیا بنا سکتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہ گیمس اپنے دلکش گرافکس دلچسپ کہانیوں اور انٹریکٹیو گیم پلے کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے ہیں